हैल्लो नमस्ते मैडम जी नीशू थापा बोला ने डाक्टर हां जी मैडम जी मिगी ना थोह्ड़ी जेही प्रावल्म होई गेदी ऐ मैडम जी में थोह्ड़ा जेहा बमार ऐ मेरे ना दर्दां बड़ियां होंदियां न मतलब कि पिट्ठा च दर्दां होंदियां न ते मेरे कोला दा चलोंदा निं कमजोरी बड़ी पेई गेदी ऐ मिगी हां जी हां जी मैडम जी कलिनिक कुत्थै तुं'दा सांबे दे केह्ड़ी जगह अड्डे उप्पर गै ठीक ऐ मैडम जी टाइमिंग केह् ऐ ठीक ऐ मैडम जी मैडम जी फीस सनाई ओड़ो मैडम जी मती रक्खी दी तुसें मती रक्खी दी मैम जी तुसें ठीक ऐ मैडम जी